हैलो हंजी मैडम जी बोल्लो जुकाम ज्यादा थोह्ड़ा ऐ अच्छा जकाम बास्तै तुसें मैडम जी चैस्ट एंड कोल्ड दवाई खाई सकने कन्नै गल्ले पीड़ होआ दा थुआढ़ा हंजी इक और दवाई आंदी ऐ ऐजी मेक्स पंज सौ ओह् लेई सकदे ते दिक्खो अगर हफ्ता इक दवाई खाने पोनी अगर हफ्ते च थुआनू फर्क लग्गी जंदा ते ठीक ऐ नेई ते साढ़े कोल स्पेशलिस्ट डाॅक्टर बैठदा हर सण्डे गी तुसें ओहदी ओपाइंटमेंट लेइयै तुसें दस्सन बी आई सकदे ओह्

हंजी हंजी हर सण्डै गी बेठदा सण्डै गी पूरे दिन बैठे दे होंदे ओह् हंजी हंजी पहले फोन करियै तुसे अपाइंटमैंट बुक कराई लेओ अपनी में तुआढ़ा इत्थै नम्बर लाई ओड़गा ते तुसें सण्डै गी फिर आई जाएओ